हेलौ सार दा आङो काजिरङायाव बेरायहैनायनि मोनसे फ्लेनिं लागासिनो दा जोंहा काजिरङायाव थांनो थाखाय गासै थानाय जानाय बा बेरायनाय गारिफोरजों जोंहा गासै मासिबां खरसाफोर थांगोन सारा बेखौ आंनो मोजाङै गुवारै फोरमायनानै हरनो हागोन नामा सार ओमफाय गासैथ' बेबायदिनो नैजि रोजा खौ माबायाव ओरैनो लानो हागोन नामा ओंफाय बेफोरखौ लानानै जोङो ओंफ्राय काजिरङायाव आङो मा मा नुगोन जेनबा गं थसेआरि गान्दा खौथ' जों नुनो मोनगोन होननानै आं आसा दङ दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो काजिरङायाव मा मा नुगोन ओंफ्राय दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबां माबाफोर नुगोनखौ आसा खालामदोंमोन जेरै मै माबाफोर मा हाग्रानि गोलेरफोर बेफोरखौ जों नुनो मोनगोन नामा बियाव ओंफ्राय सार बे गाइद आवथ' जोंहा सासे मानसि थाफागोन ना मागोन ना जोंनो ओरैनो थांनानै बेरायहैनांगोन ना जोंखौ सोरबा दैदेनलांगोन